हमारे क्षेत्र में ऐसी कई संस्थाएँ और विश्वविद्यालय हैं जहाँ अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती है और जैसे विवेकानन्द कॉलेज जैज कॉलेज यहाँ पर एम एस सी बी एस सी ए बी ए विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती है बालाजी कॉलेज है नर्सिंग कॉलेज है और आयुर्वेदिक कॉलेज है बालाजी कॉलेज में भी एंजिनीयरिंग की शिक्षा दी जाती है और नर्सिंग में शिक्षा से संबंधित जानकारी दी जाती है आयुर्वेदिक कॉलेज में पंच कर्म की शिक्षा दी जाती है